جی جی میں زہرا ریسٹورنٹ سے بول رہا ہوں آپ آپ کو کوئی آڈر کرنا ہے جی جی جی جی جی بولیے جی اور اور بولیے جی بس اتنا ہی جی جی بتائیے جی جی جی جی ٹھیک ہے سر ابھی آپ کا پہنچ جائے گا آڈر اور کچھ آپ یہ ٹوٹل آپ کا اس کا بل آپ کا ہوا چھ سو پچہتر روپیہ جی اس سے اس کے علاوہ بھی ہمارے یہاں بہت سارے ڈیشیز ہیں جیسے کہ آپ چکن برّا اور کڑھائی چکن اور لولی پوپ لے سکتے ہیں یہ ہمارے یہاں کا مشہور ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر ہو گیا جی ابھی آپ آپ آن لائن بھی کر سکتے ہیں اور اگر آف لائن بھی کرنا چاہیں تو ابھی جو ہے آپ کی ڈیلیوری جب آپ کے پاس پہنچے گی تو آپ ہینڈ ٹو ہینڈ آپ کیش دے سکتے ہیں ٹھیک بس آپ کو دس منٹ کے اندر اندر ہی مل جائے گا ٹھیک بس جلد ہی پہنچے گا سر جلد ہی پہنچے گا جی جی ہمارے یہاں کی ڈیلیوری فاسٹ ہے ٹھیک ہے پہنچ جائے گا ٹھیک ٹھیک ہے سر ہاں ہاں آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا سر ٹھیک ہے ابھی پہنچ جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے السّلام